मैं आपको पसंदीदा तो नई लेकिन कम पसंदीदा एक पुराने संस्करण और एक विशेष संस्करण के बारे मे बताना चाहूँगा जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जिसका संस्करण बहुत पुराना है और इसमें इंडिया के इतिहास के बारे में बहुत ही गहराई से लिखा गया है बहुत ही गइराई से बताया गया है कि हमारे इंडिया का इतिहास कैसा रहा और किस तरीके से हमारे भारत के लोगों ने हमारे देश को आजादी कैसे दिलाई तो कुछ इस प्रकार से यह पुस्तक मुझे बहुत पसंद आई और मैं मैंने इसको इस वजह से खरीदा क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जब मैं अपने दोस्त के साथ एक बुक लेने गया और लेते लेते ही मेरी ध्यान इस पुस्तक में पड़ी तो मैने सोचा क्यों ना एक बार एक बार देख लिया जाए कि कैसी बुक है तो बस मैंने इसका एकदम वो कहते हैं ना जैसे हम बुक खोलते हैं और बुक के बीचो बीच से कोई सा भी पार्ट आ जाता है और हम उसे पढ़ लेते है तो मैंने ही एक ऐसा एक पैरा पढ़ लिया जिसके बाद से मुझे यह बुक बहुत पसंद आई और मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस बुक को भी पढ़ा जाए तो उसके बाद से यह मैंने खरीदी और उसके बाद मैंने इसको पढ़ना शुरू करी